ہیلو بسم اللہ ریسٹورنٹ سے بات کر رہے ہیں کیا جی میں نے آپ کو فون اس لیے کیا ہے کہ مجھے جو کچھ لنچ کے لیے آڈر کروانا ہے لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے میرے کھانے میں کچھ اسپیشل کروانا ہے جیسے کہ قورمہ یا سالن جو بھی آپ کے پاس ہو اس میں تھوڑا نمک کم کروا دیجیے کیوں کہ ہمارے یہاں گھر پر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نمک کم کر کے کھاتے ہیں اور اسی طرح ایک کلو گلاب جامن تھوڑا کم میٹھا کروا کے بھیج دیں تو بڑی مہربانی ہوگی کیوں کہ میرے دوست نے مجھے بتایا ہے کہ آپ کے یہاں جو بھی آڈر کیا جائے وہ آڈر پورا کیا جاتا ہے اس لیے خاص طور پر میں نے آپ کے ریسٹورنٹ میں فون کیا ہے